जोंनि गामियाव मैगं थायगंनि फालांगियानो गोबांथार दङ

गोबां फालांगि खालामग्राबो दङ

जेरै गामिनिफ्राय फोरला जिंखा फानथाव आलु बेफोरफोरनि फालांगि दङ आरो मैगंफोरनि फालांगिआव बांसिनानो दं आरो लोगोसे एरियाआव गामि एरियाआव फालांगिफ्राबो गोबां दङ जोंनि गामियाव फालांगि खालामनाय गोबां मानसियानो दं दा बे फालांगियाव सोरबा बा माय बायनानै फानो सोरबाबा बेसर बायनानै फानो सोरबाबा गय बागान लायो सोरबाबा बिदिनो फाथो बाइयो सोरबा बा फाथो फोयो फाथोखौ फानो फालांगि खालामो गोबांथार माने फालांगि खालामनानै जानो हायो आरो जोंनि गामियाव आरो फालांगिफ्राबो गोबां दङ